جی جی میں ارحم آئس کریم پارلر سے بول رہی ہوں ہاں اوکے اوکے میں مجھے نا ایکچولی پتہ کرنا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس کیا کیا آپ کے مینو میں کیا کیا اویلیبل ہے اچھا اچھا اوکے میں میں آپ کے پاس کیا بڑے جو کنٹینرز ہوتے ہیں فیملی کے لیے آئس کریم کے اچھا میں نا ایکچولی اسپیشل چیز دیکھ رہی تھی مجھے مجھے پتہ چلا تھا ایڈورٹیزمنٹ پڑھ کے کہ آپ کے پاس پروجن یوگرڈس ہیں ابھی اویلیبل سیزن میں

اچھا تو کون سا فلیور جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ میں ہے یا بہت لوگوں کو پسند آ رہا ہے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور کلفی میں آپ کے پاس کچھ ہے کلفی کے اندر کون کون سے فلیورز ہیں اچھا تو مجھے میں ایکچولی مٹکا کلفی دیکھ رہی تھی اور پراپر پستا اچھا تو پستا فلیور اویلیبل ہے اوکے ٹھیک ہے تو پانچ مٹ مٹکا کلفی کر لیجیے اور پانچ کلو جو ہے تو یوگ پروجن یوگرڈ چاہیے مجھے بڑے ایک ایک ایک ایک کلو کے ڈبے ہاں جی پروجن یوگرڈ میں آپ نے کسٹرڈ ایپل دو کر لیجیے اور ایک جو ہے تو اسٹرو بیری کر لیجیے اور دو ہے تو پپایا اور بنانا کر لیجیے ٹھیک ہے تو ہاں

جی جی پپایا اور بنانا دو ہے اور ایک اسٹرو بیری ہے بچوں کے لیے ٹھیک ہے اوکے تو آپ مجھے نا یہ واٹسپ ہے واٹسپ نمبر ہے میرا آپ مجھے ٹوٹل اماؤنٹ بھیج دیجیے اور کیو آر کوڈ بھی بھیج دیجیے میں آپ کو آن لائن پیمنٹ کر دوں گی آپ ڈلیور کر سکتے ہیں رائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ مجھے کیو آر کوڈ کر بھیج دیجیے میں آپ کو پیمنٹ کر دیتی ہوں اور لوکیشن بھی بھیج دیتی ہوں آپ ڈلیور کروا دیجیے ٹھیک ہے اوکے شکریہ